सगळ्यान पयली तुमकां सिंगींग शिकतलो जाल्यार तुमकां सगळ्यान पयलू सिंगिंगाचो म्हत्व पयलू कळपाक जाय सिंगींग किद्या करतात सिंगींग किद्या इम्पोर्टंट सिंगी सिंगींग किद्या यूज जाता सिंगींग कित्या गरजेचें हें तुमकां सगळ्यांक पयलू तें कळपाक जाय दुसरें म्हणल्यार तुमी तुमचे स्किल्स इम्प्रूव करतले जाल्यार तुमकां ते भशेन तुमकां तितून सिंगिंगान फुडें सरपाक पडटलें मिन्स तुमकां म्युजीक कॉलेज आसा गोंयान कला एकेडमी आसा तितून तुमकां फुडें वचपाक मेयटा तुमी फुडें शिकपाक जाय जाल्यार सद्द्यां आतां पयलीं म्हळ्यार सगळें तुमकां तुमकां निवूच तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार तुमी फस्टूच म्हणल्यार पयली म्हटल्यार तुमी खंयी लोकल ही सिंगिंगाक तुमी वचपाक शकतात म्हटल्यार म्हणल्यार खंयच्या हाय सेकेंड्रीन वो हाय सेकेंड्री तुमकां म्युजीक एक क्लास आसताच न्हू म्युजीक लेक्चर एक आसता तुमी तितून वसोन तुमी तुमचे स्टार्ट करपाक शकता तुमकां जाय जाल्यार तुमी इम्पोर्टंट तुमचे ते वोकल्स बी शिकपाक शकतात तुमकां जाल्यार इंस्ट्रुमेंटूय शिकपाक मेयटलें तुमकां जाय जाल्यार मिन्स तबला हार्मोनियम गिटार किबोर्ड कितेंय शिकपाक मेयटा हेजे विश्ट तुमकां जाय तें शिकपाक मेयटलें तुमी आतां फुडें शिकतले जाल्यार तुमी पयलो पयलो म्हण तुमचो गुरूक तुमी रिस्पेक्ट दिवपाक शिकपाक जाय तुमचो गुरू कोण तेका तुमी रिस्पेक्ट दिवपा शिकपाक जाय तेंचे कडल्यान जाता तितले म्हायती जाता तितलें ज्ञान तुमी घेवपाक जाय पयलीं म्हळ्यार शिकतलें जाल्यार तूं सिंगिंगाक वयतलें जाल्यार तो नोट तो सिंगिंगाचो वोकल्स ते तुमी पयलू इल्लें इल्लें करून ते तुमी पयलू सूर ताल पोयलो आपल्या आंगान बरोन घेवपाक जाय जाल्यारूच सिंगींग बरें भशेन जावपाक शकता दुसरें म्हणल्यार तुमी आतां एक वेल कॉलिफायड सिंगर आसा जाल्यार तुमच्यांनी खंयी वचपाक शकता मिन्स कला अकेडमी आसा आमची कला एकडमीन बरें बरें सर बरें बरें गुरू आसात तेंचे कडल्यान तुमी जाता तितलें शिक्षण घेवपाक शकता फुडें शिक्षण घेवपाक शकता शकतात तुमच्यांनी तुमचो कॉनफिडन्स लेवल वाडोवपा खातीर खंयी कॉम्पिटिशन जाता वाड्यार कॉम्पिटिशन जाता कल्मी कॉम्पिटिशन जाता हांगसर रविंद्र भवन बाल भवन जाता त्या कडेन कॉम्पटिशन जातात थंय तुमी वचपाक शकता जायत्या कार्यक्रमाक तुमी हिस्सा करपाक शकता भाग घेवपाक शकता तितूंत आनी तुमच्यान जाता जाल्यार आवट ऑफ गोवान सुद्दां जायते प्रोग्राम जाता जायते बरे बरे आतां शिक्षणांत इमप्रुवमेंट जाल्ली आसात जायते हितून वचपाक शकतात जशें जायते प्रोग्राम्स येता तितून तुमच्यांनी वचपाक शकतात मिन्स हे कोण कोण शिकलेले आसा तेंकां म्युजीक कितें खोबोर आसा बेसीक जाणा जाता तें तेंकां तितून वचपाक मेयटा तुमच्या जाता जाल्यार म्युजीक कॉलेज आमची गोंयची सामकी वेल नोन म्हणपाक जाता अशें तुमच्या तितून वचपाक शकतात थंय तुमकां बेसिक्स तशेंच प्रोफेशनल फूल दिता तुमकां एग्जामूय दिवपाक मेयटा थंय कितले तरेची एग्जामी आसता सिंगिंगाक एग्जाम वन एग्जाम टू एग्जाम थ्री हितून तुका करपाक मेयटा ते एग्जामीन आसता किदें की तुमकां तितून पूण प्रॅक्टीकल एग्जाम आसता तेन्ना तुमकां तितून तुमी सिंगींग करता जाल्यार तुमकां सिंगींग करून दाकोवचें पडटा तुमी इंस्ट्रुमेंट वाजयता जाल्यार तुमी इंस्ट्रुमेंट तेंका प्रॅक्टीकल वाजोन दाकोवचें पडटा जशें हार्मोनियम सुद्दां वाजयतलो जाल्यार तूं हार्मोनियमान सुद्दां तुवें तितून तेंकां प्रॅक्टिकल एग्जामीक आमी तुमी तितून वाजोन दाखोवपा शकतात थियरी म्हळ्यार तुमकां रिटर्न आसपाक आसता एग्जाम तितुनूय तुमी वचपाक शकतात ती कंपलसरी शकतात न्हू ती कंपलसरी तुमकां थियरी प्लस प्रॅक्टीकल एग्जाम दिवचीच पडटा विदाउट डावट कोण बेसिक्स आसा तेंच्यांनी तितून एप्लाय करपाक शकता ते तुमकां थंड तरेन पयली म्हळ्यार तुमी तुमकां ते इम्पोर्टन्स सांगतले सिंगिंगाचें इम्पोर्टन्स कशें कितें किद्या गरजेचें तें हे इम्पोर्टन्स सांगतले तुमकां ते तुमी कशे तरेन फुडें वचपाचें तेंवूय सांगतलें तुमचें जाता जाल्यार खूब खूब प्रोग्रामांनी तुमी वसपाक शकतात तुमी एक वेल क्वॉलिफायड आसा जाल्यार मिन्स खंयी मिन्स शेतकाऱ्यां कडेन जायते प्रोग्राम जाता तितून तुमी वचपाक शकतात खूब भशेचे प्रोग्राम जाता तितून तुमी कार्यावळीन तुमी वचपाक शकता थंय तुका वेल ट्रेन क्वॉलिफायड अशें तुमकां थंय गाय गायडन्स आसतलें थंय तुमकां शिकोवपा खातीर तितून तुमी वोसोन एप्लाय करपाक शकतात थंयच्यान तुमी एक बरेशे सिंगर जावन अशे फुडें सरपाक शकतले इतलें सांगपाक सोदता हांव ठँक्यू